हमर बिहार राज्य बिहार राज्य बहुत प्राचीन राज्य छी ई अहाँके अंग्रेजक टाइममे बंगला देश अति बंगालसँ कैटिके अलग बिहार प्रान्त एकटा बनल जेकर अपन खास विशेषता छै सबसँ बोली चाली भाषा खान पान रहन सहन ई एकर एकटा अपन खास छै जे पूरा हिन्दुस्तानमे ओहि तरहक खान पानसँ एकर अपन खास पहचान छै खान पानक आओर खान बोली चाली सेहो एकर रहबाक ढङ्ग सेहो एकटा अलग टाइपके छै अतुक्का जे संस्कृत कल्चर अछि से सेहो एकटा विशिष्ट रूप मानल जाइ छै एहिठाम अहाँके प्राचीन जे इतिहास कहबाक चाही इतिहासक की कहै छै छापमे तऽ बहुत किछु मने देखा रहल अछि जे पूरा ओकर छाप पूरा देश पर मे मानि लिअ पड़ल आ तकर प्रभाव जेना मानि लिअ मालन्दा विश्वविद्यालय भेल वैशालिक ओ अशोक स्तम्भ भेल गाँधी मैदानक ओ गोलघर भेल ई सब जे छी से एकर अपन खास पहचान छी अतुका जे देव तीर्थ स्थल सब छथि तहूसँ बिहारक अपन खास पहचान अछि जे आनठामक अपेक्षा किछु अलग दर्शा रहल अछि तखन एतऽ जे मुख्य रूपसँ पहिले खेती आओर पशुपालन इएह मुख्य ग्रामीण लोकनिके पेशा छलनि हन आब ओहि सङ्ग लागल सब की कहै छै अर्थोपार्जनके लेल व्यापार दृश्यसँ सेहो बहुत किछु भागल चल जा रहल छथि तैँ हम कहब जे बिहारो पहिलका स्थितसँ बहुत परिवर्तन दिशामे जा रहल अछि